हां जी जम्मू च अं वैष्णो देवी ऐ जम्मू दा बस बस फकड़नी ना फिर कटरे आं आं कटरे दा पैदल उयां टिकेट कटाना पौंदी ऐ पैह्लें

अ जात्तरा इद्धर बाह्वे आह्ली माता ऐ

बाह्वे आह्ली माता जम्मू गै आं बिक बिक्रम चौक जाना न बिक्रम चौक थमां मेटाडोर फकड़नी अं ता उद्धर हां रघुनाथ मंदर बी ऐ इद्धर शालामार गै उद्धर पैदल बी चली जान होंदा बस्सै उंदे कोल गै आटो मेटाडोरां बगैरा बी जंदियां न

शिबाला मंदर बी ऐ ओह् शालामार कन्नै गै

हां कोल गै रघुनाथ मंदर कोल गै होना हां हां